अपने इद्धर दे ट्यूरिजम कमनिटी गी ओह् प्रमोट करने आस्तै इयां उत्थें ऐनक्रेज़ करने आस्तै अस केह् करी सकने अस इ'यै करी सकने महाराज साफ सफाई रखचै जेह्के बाह्र दे लोक आन उनें अच्छी तरह् कन्नै बरताव करचै उं'दे कन्नै उं'दे कन्नै स्हेई सलूक करचै होर केह् नांऽ साफ सफाई बी रक्खनी चाहिदी होर साढ़े कोल साढ़े कोल सारी स्हूलियत थ्होनी चाहिदी जेह्की चीज़ चाहिदी मैडिकल दी हेल्प चाहिदी कुसै गी रुट्टियै दी चाहिदी किसे दी बी चाहिदी ओह् सारा अस प्रोवाइड करचै उ'नेंगी देचै अस सारें गी ते ओह्दे बाद केह् नांऽ कि साढ़ै इत्थें जेह्की ओह् ऐ साढ़ी इक धार्मिक जहग न साढे इत्थें बड़ी सारियां हून ओह् उं'दी बी साफ सफाई शैल रखचै ओत्थें सारें स्हूलियत देचै कि महाराज कोई बुड्डा बन्दा जां कोई जवान बन्दा कोई जां बच्चा बंदा उ'न्नै कियां उप्पर पुज्जना जां कोई बमार ऐ उ'न्नै कियां उप्पर पुज्जना ओह्दे आस्तै असें अस ओह् स्हूलियत प्रोवाइड करचै कि ओह् घोड़े घोड़े पर बैठियै जां फिर ओह् केह् नांऽ पालकी बिच्च जां हैलीकप्टर बैठियै ओह् उद्धर धोड़ी जाई सकन होर इनवारनेंट जिन्ना स्हेई रौह्गा लोकें उन्ना आना इस बारी अस अवेयरनेस फलाई सकने अस अपने लोकें च कैंपेन करी सकने अवेयरनेस लाई सकने कि महाराज इत्थें अगर लोक आ तुस चाह्ंदे ओ लोक आन थुआढ़ा जेह्का इत्थें जेह्की थुआढ़ी ओह् ऐ जेह्का तुस हट्टियां खोह्ल्लो पैसा कमाओ ते कन्नै ताकि थुआढ़ा बी घर चलै थुआढ़ा बिजनेस बनै होर थु केह् नांऽ तुसें गी सोर्स लब्भै इनकम दा इ'यै गल्ल ऐ ते ओह्दे बाद ओह्दे बाद केह् नांऽ ट्यूरिजम जेह्के न जेह्के बाह्र दे लोक जेह्के ओ आंदे न उ'नेंगी बी अस सनाया जा उनें गी बी अवेयर कीता जाए कि भाई अगर तुस कुदै नमीं जगह् जा दे ओ ते नमीं जगह् जाने कोलां पैह्ले उस जगह् दे बारे पैह्ले पूरा जानी लैओ उत्थें छड़ा इयां एह् नी होऐ कि तुस छड़ी पिकनिक गै मनाने गी जाओ उत्थें दा पूरा ध्यान बी रक्खो कि करना उत्थें कनेह् लोक रौंह्दे न उं'दे उं'दी भावना गी ठेस नी पुजाएओ उं'दे उं'दे पूरे जेह्के उंदे ओह् हैन पूरे कायदे कनून मन्नेओ उं'दी उं'दी आक्खी दी गल्ल बी मन्नेओ होर कोई गाइड बगैरा चाहिदा होग ते उत्थुआं तुस कुसै बी आक्खी सकदे ओ कि महाराज साढ़ी एह् मदद करी उड़ो कि असेंई एह् प्राब्लम आवा दी ऐ जां फिर असें इत्थें जाना ऐ महाराज एह् जगह् कुत्थें पौंदी ऐ ते ओह् बी तुसेंगी ओह् सनाई सकदे होर ओह्दे बाद अगर तुसेंगी तुस एह् चाह्ंदे हो कि भाई तुसें गी आपूं गा पूरा घमा तुस उनें गी आक्खी सकदे ओ कि महाराज असें इस जगह् दे बारे च किश नी पता ऐ कि तुस साढ़ी मदद करो असेंगी जानने च कि किस दे बारे च कि केह् केह् चीज़ां न इत्थें केह् केह् होएआ हा एह्दे बारे च कि केह् हिस्टरी ऐ साढ़ी जां इत्थें केह् चीज़ां होनियां चाहिदियां उस बारे च होर बाद तुस अगर चाह्ंदे ओ कि होर अनक्रेज़ करन ते अनक्रेज़ करने आस्तै तुस अज्जकल फोन चले दे ते फोन चले दे मोबाइल टी वी लैपटैप सब किश चले दा ऐ इंटरनेट चले दा ते तुस एह्दे बारे च तुस आनलाइन बी कोशश करी सकदे कि आनलाइन बी लोकें गी जागरूक करी सको आनलाइन तुस अपनी पेजस बनाई सकदे तुस अपनी पोस्ट बनाई सकदे तुस केह् नांऽ ओह् वेबसाइट बनाई सकदे जेह्दा पर तुस पूरा इसदे बारै च अवेयर करो लोकें गी ते ओह्दे बारे च कि इत्थें केह् केह् हा तुस ओह्दे बाद तुस अगर लोकें गी जेह्के आंदे न उनें रौह्ना बी पौंदा ऐ इत्थें ओह्दे आस्तै तुस इत्थें उनेंई होटल बगैरा ते जां लाज बगैरा ते दा रूम बगैरा दी स्हूलियत प्रोवाइड करी सकदे ओह्दे कन्नै तुसें बी फायदा ते उनेंगी बी फायदा ऐ उनेंई बी केह् करना कि चार पैसे उनें बी बची जाने कि उनें इ'यां थोह्ड़ा सफर नी करना पौना चार पैसे तुसें बची जाने ते दिक्खो हून इनकम थुआढ़ी गै करना बी तुसेंगी गै पौना असेंगी ते जेह्के दूरां बाह्रा उनें ते अपना किश लेइयै आना नी ऐ उनें ते इ'यै सोचियै आना कि अस जिन्ना होई सकदा उन्नै आह्नचै बाकी असेंगी उत्थें थ्होई जाना ते तुसें ओह् चीज़ां उत्थें प्रोवाइड करनियां पौनियां न ताकि ज्यादा कोला ज्यादा लोक इत्थें आन होर तुसेंगी जाइन करन